आ हम हँ हम सोशल मीडिया प्लेटफोर्म चलबै छी जेकि ट्यूटर नहि चलबै छी बस इंस्टाग्राम आओर फेसबुक चलबै छी ट्यूटर एहि ले नहि चलबै छी ताकि हमरा पढ़य के रहै छै तऽ जादा सोशल मीडियामे पे भी टाइम नहि बीतबै छी इहे लए आओर एकरा मे नीक इहे लागै छै की हमरा जो चाही पढ़ाई के रिलेटिव चाहे कुछ भी चाही जैसे खेल कूद के रिलेटिव है हमरा जे देखे के मन भेल तुरंत देख सकै छी ओहि पे इंस्टाग्राम पे आओर हँ कुछ मे जो की कुछ एहि मे एहन चीज आबे जे हम नही देखे ले चाहै छी जैसे वीडियो किछु गंदा वीडियो आबि गेल जैसे समाज मे गलत संदेश जाइ छै ओ देखला से आओर ईसब बंद होनाइ जरूरी छै आओर सोशल मीडिया से हम ओते जुड़ल नहि रहै छी बस थोड़ा बहुत जुड़य छी ताकि पढ़ाई पे भी पढ़ाई भी करे के रहै छै एहि पर हम पोस्ट अपन कभी कभी कुछ मोन भेल तऽ कऽ देलहुॅं बाकी बात उतना हम नहि चलबै छी इंस्टाग्राम या फेसबुक सब ट्यूटर तऽ बिलकुल नहि हम चलबै छी ताकि ओहिमे बहुत टाइम बीताबे के होइ छै एहि लए हम नहि चलबै छी तैं इसमे बहुत एहन बातो है की नीक बात लगैया अच्छा लगैया देखे मे जैसे बहुत कुछ जे हमरा देखे के जे है तुरंत मिल जाइया कुछ भी कोइ भी चीज छै आओर इहे नापसन्द छै नापसन्द मे बहुत एहन चीज जोकि समाज मे निगेटिव बात सब फैलबै छै जोकि जे छै से बच्चा सबके बहुत हानि होइ है आज कल जे बच्चा सब है ओ जादा घुसल जा रहल छथिन ओहि से दूर रहय के चलते एहि मे तनी सरकारोके रोक लगाबे के परै छै होयथिन ताकि ओ सब गलत फीचर सब नहि लय आओर बहुत एहन बात छै की आ बहुत एसन नीमनो बात अबै छै जेकि सब अपना ऊपर है की यहाँ जे देखू जे जे देखलहुॅं ओहे आबै छै हम अच्छा वीडियो देखै छी तऽ अच्छा आबै छै